हँ हमरा लगैत अछि जे एकटा शिक्षित लोक नीक शिष्टाचार वाला सिद्धान्तक पालन करै छथि चाहियौ सभ छै कि ओ दोसरोकेँ शिक्षित आ शिष्टाचारी बनबैत छल आ हम मानैत छी जॅं शिष्टाचार ककरो मे छै तऽ ओ शिष्टाचार दोसरोकेँ बढ़तै जँ शिक्षा छै तऽ ओ दोसरोकेँ शिक्षा प्रदान करतै जाहिसँ समाज आगू बढ़तै समाज नीक हेतै शिष्टाचार वाला बनतै सिद्धान्त हेतै जे नीक सिद्धान्त हेतै ओकरा समाजमे अपनाओल जेतै आ ओ सिद्धान्तसँ लोक नीक दिश बढ़ल जाएत आओर समाज आगू बढ़ल जाए हँ हम मानैत छी कि शिक्षा जे छै से बहुत नीक छै आ एहि शिक्षासँ लोक शिक्षित होइत छथि एहि शिक्षासँ शिष्टाचार अबै छै एहि शिक्षासँ जे सिद्धान्तक गप होइ छै से एहि शिक्षासँ उत्पन्न होइ छै आ मानैत छी जे ई बहुत नीक चीज छै आ एकरामे इएहे कारण छै जे शिक्षा बहुत नीक पद्धति होइत अछि